औ मानोमोन नोंथाङा मा औ औ औ ब्रम्ह धोरोमनि थाखाय ए औ दा ब्रम्ह धोरोमखौथ' जोङो ब्रम्हनि मानसिखा जोङो ब्रम्ह धोरोम हिन्दु धोरोमखा जों दा ब्रम्ह धोरोमखौनो लायो जों ब्रम्हजोंनो जों दा फुजा पानि होयो बिदिनो न'खरनि मोजां गाज्रि गासैबो फुजा पानिफोरखौ होनानै

दा जोङो ब्रम्ह धोरोमखौ जोङो फुजियो गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो आबै आबौनि दिननिफ्रायनो ब्रम्ह आरो बाथौ सिबियारि गोदोनिफ्राय दंखायो आरो बे मोननैया नै दानि समावसो गोदान गोदान धोरोमखौ माने ब्रम्हनिफ्राय सोरबा गावस्रा लांनाय बेफोर बायदि दं आरो नाथाय जोङो गोदो आबै आबौ मोनहा जोंनो नैबे ब्रम्ह धोरोमखौ हिस्ट'रि होलांनाय हिसाबै जोङो दा उल्था बाबा गोदोनिफ्राय दंखायो नैबे उल्था बाबा ब्रम्ह धोरोमआ जों बेखौनो फुजिगासिनो दं अरायबो जोङो बेखौनो फुजिनानै जोङो थांनानै दं आरो औ जोङो उल्था बाबाखौनो अरायबो फुजियो खुलुमो आरो गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो जों बे धोरोमजोंनो सोलिबोखादों आरो दासिमबो दङ बे धोरोमआ आरो जोङो बोसोर गोदानब्ला बिदिनो ब्रम्ह जों जैग' होयो आवाथि सावो फुजा होयो बोसोर गोदानाव आरो बिदिनो बार' मासनि थेर' फुजा जोंथ' बार' मासाव माने जेनेबा बार' मासनि फुजाखौ मोनसे जेनेबा थेर' फुजाखौ जों होला जेनेबा बार' मासाव जोङो बोसोर गोदानाव खनसे बिदिनो फुजाखौ जैग'खौ होयो आरो न'खर फोथारनाय न'खराव सावस्रांनाय गाज्रि मोजां हाबला हुबला जाला लोंला बेफोरखौ जोङो